आं मोजां मोनसिननाय थुनलायारि आखुथायफ्रानो जाबाय थुनफावथाय आरो बे थुनफावथायखौ मोजां मोनसिननाय लिरगिरियानो जाहैबाय आंनि थाखाय कमल कुमार ब्रम्ह कमल कुमार ब्रम्हनिफ्राय जोङो गोबां थुनफावथायफोर जोङो नुनो मोनो जेरैहाय राजा इराग्दाव बेबायदिनो हरबायदि खोमसि मिमांनि सिमां बायदि गोबां जोङो थुनफावथाय जोङो नुनो मोनो दा बिथांनि थुनफावथायनिफ्राय जोंहा गोबां जों सोलोंनो गोनां द दा बिथांनि जिखिनि राजा इराग्दाव थुनफावथाय बेयो जोंनि बर' हारिनि मोनसे जारिमिन बेखौ बेवहाय दिनथिफुंनाय जादोंमोन बेनि थाखायनो जोङो बे बिजाबनिफ्राय जोङो बा बे थुनफावथायनिफ्राय जोङो बर' हारिनि जारिमिननि सायाव जोङो मोजाङै मिनथिनो मोननो हायो जाय फरायसाफोरा बे राजा इराग्दाव थुनफावथायखौ फरायनो मोनाखै बिथांमोनहा बर'नि माखासे जारिमिनफोरखौ मिथिना मोना बेनिखायनो जोङो बेबायदि माखासे आबुं थुनफावथायफोरखौ जोङो फरायनो नांगौ जाय जोंनि थाखाय बा जोंनि हारिनि थाखाय बर' हारिनि जारिमिननि सोमोन्दोयै मिथिना मोनो कमल कुमार ब्रम्हआ सासे क'क्राजार जिल्लानि सासे लिरगिरि आरो बिथाङा जिगुजौ नैजिगु मायथाइनि नै आगस्तआव जोनोम मोनदोंमोन बिथाङा गोबां असमिया राव गुबुन गुबुन रावआवबो बिजाब दिहुनदोंमोन बेनिखायनो जोङो बिथांनि लिरनाय बायदिसिना बिजाबखौ जोङो फरायनायजों लोगोसे बिथांनि सोमोन्दै जिउ जारिमिनखौ जोङो मोजाङै मिथिनाया गोनां आं सानो कमल कुमार ब्रम्ह बायदि जोङो सासे लिरगिरि जोंनि हारियाव आरोबाव बुजिबावनो नांगौ बेनिखायनो आंनि मोजां मोनसिननाय थुनलायगिरि होनोबा कमल कुमार ब्रम्हखौनो आं सानो